मां तव्हांखे पंहिंजे प्रोडक्ट जेकी ऑनलाइन घुराई हुई इहो हुन जो मां ॿ महिना पहिरों घुराई हुई मां तव्हांखे हुन जो फीडबैक ॾियां थी मां ॿियनि माण्हुनि जो बि फीडबैक ॾिठो लेकिन मां जाम डप में हुयमि की इहो ॿियनि जो फीडबैक सही लिखंदा आहिनि की न लिखंदा आहिनि त लेकिन पोइ मां सभिनी जा फीडबैक ॾिठा मां चयो हलो घुराए थी सघां वणे पई जाम कलर में पई रंगु पियो वणे उन जो उन जो ऐं दुपटो उन जी पेंट सभु जाम वणे पई त घुराई पोइ जीअं आई त आई त पैकेजिंग पहिरों ॿाहिरि जी ॾिसी खे हुन खे मूंखे जाम वणी पैकेजिंग खोली त कप रंगु ॾिसी खे पहिरों मां ॾिठो जीअं रंग ॾेखारियों आहे फोटो मे हूंअं ई रंगु आहे ऐं पाई ॾिठी माप त हिकदमि सही मतिलबु बिल्कुलु सही जीअं मां पाती त जीअं मुंहिंजे लाइ ई ठही हुई इहा ड्रेस त हूंअं माप निकिरी ऐं उन खां पोइ पाइण खां पोइ जो सभु माण्हू मूंखां पुछ्नि की तव्हांजी हीअ ड्रेस किथां आई डिलिवरी फी ॿि उन मे न वठितियूं आहिनि डिलीवरी फी न हुई त ऑनलाइन मे जेका पैसा लिखियलु हुआ उन खे मतिलबु ओतिरा ई वठितनि ऐं उन खां पोइ जीअं मां धोती पाए करे धोती त कलर रंग न वियो हुन जो हुन जी माप जीअं धोए त कपिड़ो थोरो नंढो वॾो थी वेंदो उहो बि न थियो त मूंखे जाम सुठी लॻी इन लाइ मां तव्हांखे सही फीडबैक थी ॾियां की जीअं ॿियां माण्हू बि हिन कुर्ती खे ॾिसी खे सोचनि की हीअ सुठी आहे की न न त हुन खां पोइ पहिरों त तव्हांखे ॿुधाया थी आजियो मां घुराई हुई ऐं इहो ब्रैंड आहे सृष्टि सृष्टि ब्रैंड जा सभु कपिड़ा कॉटन जा त जीअं मटेरियल ॾेखारनि त सॉफ्ट स्मूद हूंअं ई निकितो ऐं मूंखे पाइण खां पोइ त एॾी वणी लॻे थो हाणे हमेशा हिन ई ऐप खां घुरायां छो न ऐप बि ॾाढो सस्तो आहे कपिड़ा बि सस्ता रखे थो ऐं क्वालिटी क कपिड़नि जी बि जाम सुठी आहे रंगु फेड नथो थिए त ऐं डिलीवरी फी बि नथा वठनि त हिन जो ई फीडबैक मां तव्हांखे सही सां थी ॿुधाया जेको बि घुराइणो हुजे ज़रूरु घुराए ऐं मां हिन खे फाइव स्टार थी ॾियां छो त मां जाम हैपी आहियां जेको मां डपा पई की न इहो सुठो न निकिरंदो त जाम सुठो हुओ